پندرہ اگست انّیس سو سینتالیس چودہ نومبر اٹھارہ سو نواسی ستائیس مئی انّیس سو چونسٹھ تیس جنوری انّیس سو اڑتالیس دو اکتوبر اٹھارہ سو انہتر